आसामनि सुबुंफोरा सम गोदोनि समनिफ्राय मोनबोनाय माखासे सम्पतिफोरखौ गोबां गोसो एबा गोसो गोथारै फालिबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै लाचित दिवस मोसौ बैसागु फुजा फोरबो गोबाङानो बर'फोराबो जेरै बैसागुखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जेरैखि फालिबोदों एबा फालिबोनायखौ नुदों मोसौ थुखैनाय नेमखान्थि माखासे जानाय लोंनाय नेमखान्थि बैफोरखौ फालिबोदों जेरै लाचित दिवसखौबो जेब्लाखि बै थैनायनि दिन एबा सम बोथोरा फैयोब्ला बिनि थाखाय माखासे नेम बायदियै फालिथायखौ नुनो मोनो आरो गोबां मेला फोरबो बैफोरखौबो फालिनायखौ नुनो मोनदों बिनिखायनो जों बुंनो हायोदि आसामनि सुबुंफोरा गावसोरनि मोनबोनाय माखासे सम्पतिफोरखौ थिनानै लादों एबा गावबागावनि कालचार एबा माखासे हारिमुखौ जौगाहोनायखौ जौगाहोनो नाजानायखौ नुनो मोनदों सिगां समनिफ्रायनो हारिमुखौ फालिबोबाय थादोंबाबो दासिमबो बेबायदियैनो गोदोनि बायदियैनो फालिनायखौ नुनो मोनदों बर'फोरा जेरै बैसागुखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिबोदों दासिमबो बेबायदियैनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि आसामनि सुबुंफोरा गावसोरनि माखासे बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैनाय थैनाय सम एबा दिन बोथोरखौ लानानै बैफोरनि गोसोखांथि नेम बायदियै फालिबोथाय फालिथाय एबा फालिनायखौ दासिमबो नुनो मोनो एबा फालिबोबाय थानायखौ नुयो